मैंने पुस्तक रिच डैड और पुअर डैड पढ़ी है जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसमें एक पिता अपने पुत्र को जॉब के बारे में बताता है कि बेटा अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करनी है और एक पिता अपने पुत्र को बिज़नेस के बारे में बताता है कि बेटा अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा बिज़नेस करना है दिमागह का विकास करना है हमेशा पैसों के पीछे नहीं भागना है एक एक उम्र में अपने को एक बिज़नेस श्टेबल करना है एक बिज़नेस में रूचि रखना है और इस किताब में मेरे को पूरा दिल से जोड़ रखा है और काफ़ी अच्छा मैं महसूस करता हूँ